कानूनी मुद्दा सभसँ पहिने देखियौ जगह जमीन आबै छै जगह जमीनके मामिलामे हमसभ कोर्ट कचहरी कानूनी मुद्दापर गेलहुँ ओहिठाँ हमरा सभकेँ कोर्टके माध्यमसँ सारा जानकारी भेल एहिपर हमसभ बहुत प्रयास करैत हुए भी जमीन जमीन जगह जमीनके मामिला बहुत गम्भीर रहै एहि खातिर हमसभ बहुत प्रयास करैत हुए भी कानूनी मुद्दापर कोर्ट गेलहुँ जज मजिस्ट्रेट एस पी डी एस पी हर मुद्दापर थाना जमीन जगहके मुद्दा भेल एक सए सात भऽ जाइए कोर्ट कचहरीके माध्यमसँ केस मुकदमा जमीनपर भेल तऽ कोर्टके सहारा लिअ पड़ैए कोर्टके सहारा लए कऽ वकील करय पड़ैए वकीलके द्वारा तारीख करय पड़ैए सप्ताह दिनपर पन्द्रह दिनमे महीना दिनके तारीख पड़ैए आओर बराबर हमसभ कोर्ट कचहरीके जाइ छी कोर्ट कचहरीमे जा कऽ हमसभ सारा प्रक्रिया मुकदमाके वकीलके द्वारा ही सारा काज करै छी हमसभ एहि लऽ कऽ प्रयास कयलहुँ कि इसभ काज कोर्टके द्वारा ही फैसला होइ होयवाक चाही हमसभ एहि लऽ कऽ प्रयास करै छी कि लड़ाइ झगड़ामे नहि जयबाक चाही आगू नहि बढ़बाक चाही गाँव समाजमे ही बैठि कऽ सारा प्रक्रिया होना चाही सरपञ्च मुखिया सारा समाजके लोक बैसि कऽ एहि मुद्दापर हमसभ चाहलहुँ कि फैसला होयवाक चाही शान्ति ढङ्गसँ इएह होयवाक चाही कि हमसभ कोनो तरहसँ विवादमे नहि